नीक कृषि अभ्यास सुनिश्चित करबाके लेल प्रमाणित बीजक चयन करब बहुत जरूरी अछि एहि किस्मके तलाश करब बहुत बेहतर रोग प्रतिरोधक रोपाइके समयमे स्वस्थ मजबूत पौधाके प्राथमिक देबाक चाही किसान जे किसानके अगर कोनो बिमारीके लक्षण अगर पौधामे देखै छै तऽ ओकरा जे छै उखाड़िके फेँक देबाके चाही अगर एगोमे छै तऽ ओ जे छै ओहिसँ पूरा फसल नोकसान होबाके डर बनल रहैत अछि

सभ जे छै उत्पादक ध्यान रखबाके चाही जाहिसँ जे छै ओकर विशेष रूपसँ जे छै रोपाइ आओर ओकर जे छै जाहि जगहमे ओकरा रोपल जाइत अछि ओकर जे छै रोपाइके लिए उपयोगके मिट्टी आओर ओकर जे छै बीज अगर एहि सभमे कोनो तरहके अगर दिक्कत होइत अछि तऽ ओहिसँ जे छै फसलपर नोकसान भए सकैयै आओर एहिके साथ साथ जे छै ओहि आस पासमे ओकर पर्याप्त मात्रामे जे छै ओकर वातावरण उपलब्ध अछि कि नहि जेना अगर कोनो ग्रीष्म ऋतुके फसल छै ने हुनका जे छै अगर शरद ऋतुमे रोपाइ कए देलक तऽ ओहिसँ जे छै ओकर नोकसान भए सकैत अछि

फसल लगबाके बाद ओहिमे घास फूसक ध्यान रखबाके चाही ताकि जे छै एहन समयमे नहि चलि आबै कि ओहिमे कीटनाशक या घासफूस नाशक जे छै ओहिमे दवाइ डालै पड़ै ओहिसँ जे छै बचल जा सकैत अछि अगर ओकर घासफूसके समय समयपर निकालैत रहब तऽ एकर जादा जानकारीके लिए बीजारोपणके जरूरी आओर ओहिपर जे छै हम जे छै बीजारोपणके लिए लाइसेंस प्राप्त कृषि विज्ञानी या एहन तरहके जे छै हमर जिलामे केन्द्र खुलल अछि जाहिसँ जे छै हम या अहाँ जे छै ओकरासँ सम्पर्क या परामर्श लए सकैत अछि लए सकै छी किसानके ई सीखैपर ध्यान देबाके चाही कि ओहिमे जे छै उपयुक्त पानिके इस्तेमाल कयल जाइ ओकर जे छै आस पासके जे छै प्रदूषण या ओकर गन्दगीसँ जे छै बचे बचेने चाही या ओहिपर जे छै समय समयपर ध्यान रखबाके चाही कि ओहिमे कोनो तरहके जे छै गन्दगी तऽ नहि गेल या कोनो तरहके जे छै पन्नी वगैरह प्लास्टिक वगैरह तऽ ओहिमे नहि चलि गेलै अगर खेतमे जे छै कोनो अगर जानवर घुसैत अछि तऽ ओकरो जे छै ओकरोसँ सुरक्षित रखबाक चाही ओकरोसँ सुरक्षित जातक नहि राखब तातक जे छै फसलके नोकसान भए सकैए बीच बीचमे जे छै ओहिमे काफी रोगाणु विषाणु आदि जे छै ओहिसँ जे छै फसलके नोकसान भए सकैत अछि